ہاں جی میں نے اپنی زباں مادری زبان سے ہٹ کے قرآن شریف پڑھا ہے اردو میں قرآن شریف عربی میں قرآن شریف پڑھا ہے اور حدیث پڑھی ہے اور بہت بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرا بہت میں زیادہ پڑھتی ہوں بہت دیر دیر تک میں پڑھتی رہتی ہوں اور ٹرانسلیشن بھی پڑھا میں نے ترجمہ اردو کا اس کا قرآن شریف کا بھی پڑھا ہے اور حدیث بھی پڑھی ہیں میں نے ترجمہ کب کوئی کوئی ترجمے سے اور کیا کہتے ہیں ترجمہ پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے قرآن شریف کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچّھا لگتا ہے ساری انفارمیشن ملتی رہتی ملتی ہے کب کیسے کیا ہوا کیا لکھا ہے اس میں عربک عربی میں اور ہماری مادری زبان ہندی ہے اور ہندی میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو جیسے مہابھارت ہے یا رامائن ہے یا پھر پنچ کلا ہے یا ان کتابوں کو جیسے لوگ بہت لوگ دنیا میں جانتے ہیں اور کوئی پڑھتے بھی ہیں ہے یہ اس